हलो जय झुलेलाल भाऊ कहिड़ो हालु आहे बस ठीकु आहियूं भाऊ मूंखे हलिणो हुयो मार्केट हींअर ई हलो मां बीठी आहियां ॿाहिरि हलो जल्दी

हा हेठि मां हेठि ई बीठी आहियां अचो जल्दी बस हिते रिक्षा वटि ई बीठी आहियां हा जल्दी अचो भाऊ हू तव्हां किथे ॾिसी पिया हलो मूंखे मार्केट वञिणो आहे भाऊ हा मुंहिंजी साहिड़ी अथसि मुंहिंजी साहिड़ी

न छो तो हेॾांहुं वारो रस्तो हलो न भैया मजूरा गेट वारो हिते न्यूं पुल खणो न खणी त हाणे भाऊ हाणे मुंहिंजी त हुते साहिड़ी बीठी आहे मूंखे त पहुचणो आहे पंदरहें मिन्टें में त हीअं कयो न हीउ हेॾांहं हे तव्हांखे कोई रस्तो ख़बरु कान अथव हेॾांहुं केॾो नंढो रस्तो आहे ऐं जल्दी पहुचऊं न हेॾा हे रस्तो हले पियो हे बुधो हीअ हीअ जेकी चवंदा आहिनि भाॻल खां भाॻल वारो रस्तो या त जितां मजूरा गेट वारो कोई बि रस्तो खणो जेको तकिड़ो पहुचाए भाड़ो वधीक थींदो त घणो वठंदव भाड़े जो हाणे मां तव्हां खे भैया रोज़ु वेंदी आहियां टे सौ रुपिया हलो ठीकु आहे मूंखां टे सौ ॾिजो पर मूंखे जल्दी जल्दी पहुचायो बस अछा ठीकु आहे त पोइ घणे मिन्टें में पहुची वेंदासीं हितां हे हे रस्ते ते ॾिसी हिते ॾिसो हे रस्ते ते गणि कान था लॻनि गणपती हे रस्तो खणो जल्दी हे रस्तो खणो भाऊ हा हिन हिन रस्ते ते गणपती कान था लॻनि हा हलो हाणे ही पेकेज थोरी ॻणिबी हा हलो थोरो धीरे करे संभाले करे हलूं था हा हा ठीकु आहे त पोइ मां हिन साहिड़ी खे चवांसि की मां वीहें वीहें पंजवीहें मिन्टें में पहुचें थी ठीकु आहे हीअं कयूं था तव्हां बि कोशिशि कयो हा हा ठीकु आहे मां हीअं चवां थी गणपतीअ जे करे असांखे थोरी खे देरि थींदी हा ठीकु आहे ठीकु आहे भाऊ जय झुलेलाल